अऊं रेस तां इक बारी मेरे कालेज़ ने जड़ाई ही जेह्दे बिच्च में पॉर्टीस्पेक कीता हा उस बेल्लै मेरा नमां नमां लॉईसैंस आया हा

ते इह्दे बिच्च में जोगदान लैत्ता हा ते उस बेल्लै में पैह्ली बारी जिन्दगी दे बिच्च इन्नी लम्बी कीती ही जिह्दा टोटल हा कोई दस किलो मीटर टोटल नुआढ़ा टोटल पूरा रोड़ हा ते ओह्दे बिच्च में रेस कीती हालांकि में जित्तेआ नी

ते में ओह्दे बिच्च जित्ती ते नी सकेआ बट मेरा ऐक्सपिरियंस ओह्दे बिच्च बड़ा जादा स्हेई हा में नमें नमें लोकें कन्नै मिलेआ अपनें दोस्तें दी बॉईकां चलाइयां ते नमें नमें उत्थें जेह्ड़े उत्थें लोग आए दे हे दिक्खने तांई आए दे हे जेह्ड़े उत्थें मेरे दोस्त बगैरा मिगी करन आए दे हे ते उंदे कन्ने में मिलेआ ते मिगी बड़ा चंगा लग्गेआ मेरा जिन्दगी च पैह्ला ऐक्सपिरियंस हा एह् जिसलै में इक हिस्सा लेई कम्म च कीता हा ओह्दे कोल मैें थोह्ड़ा एंटरोबट टाईप हा ते में ओह्दे कोला पैह्ले एह् चीज नी ही कीती बट उस बेल्लै में पैह्ली बारी एह्दे बिच्च एह् कीता हा में अपने दोस्तें दी नमीं नमीं बॉईकां चलाईयां उनें मेरी चलाई ते अस पैह्ली बारी इन्नी दूर गे बॉईक लेईयै कल्ले ओह्बी ते एह्दे बिच्च में पूरे जम्मू डिस्टिक दे जिन्ने बी लोग आए दे हे ते उह्दे बिच्च नमें नमें लोकैं कन्नै मिलेआ उंदै कन्नै गल्लां कीतीयां ते जेह्ड़ा मेरा ऐक्सपिरियंस जेह्ड़ा ऐहा एह्दे बिच्च बड़ा जादा सोह्ना ऐक्सपिरियंस हा क्योंकि लॉईफ टाईम ऐक्सपिरियंस हा एह् क्योंकि एह् चीजां थुहानू करने गी बार बार नी मिलदियां नै एह्

ऐक्सपिरियंस हा मेरे ताएं एह् मेरे कालेज़ ने आर्गनाईज़ कराई ही जेह्ड़ी मिगी जादा नी पता ब दस किलो मीटर दा ओह् हा टोटल ओह् हा जेह्दे बिच्च पैह्ली बारी में अपनी बॉईक गी तेज़ चलाया ही में पैह्ली बारी डेड़ सौ क्रास कीती ही अपनी बॉईक दे बिच्चूं ते हलांकि साह्नू रैस डराईविंग ता नी करनी चाही दी बट ओह् रेस ही ते जित्तनी ही ते में पैह्ली बारी ओह्दे बिच्च डेड़ सौ किलो मीटर टप्पी ही अपनी बॉईक ते बड़ा जादा मज़ा आया हा में पैह्ली बारी जिन्दगी दे बिच्च बॉईक गी इन्ना तेज़ चलाया हा उस बेल्लै अपनै दोस्तै कोला स्टंट करना सिक्खे ओह्दे बिच्च में अस नमी नमी जगा रुके उत्थें अस दोस्तें कन्नै गप्पां लाइयां उत्थें नमी नमी चीजां खादियां असैें ते जेह्दे बिच्च ते ऐक्सपिरियंस जेह्ड़ा हा प्हाड़ें बिच्च गे अस अस प्हाड़ें बिच्च गे उत्थे जिस जगा उप्पर आर्गनाईज़ जेह्ड़ी एह् रेस कराई दी ही कालेज़ आह्लें एह् प्हाड़ें बिच्च ही ते उत्थें मौसम बी बड़ा तगड़ा हा गर्मियें दा गर्मियें दे दिन हे ते कालेज़ आह्ले इत्थे आर्गनाईज़ रेस जड़ाई दी ही ओह् प्हाड़ें आह्ली जगा ही ते उत्थें मौसम बी बड़ा शैल हा जित्थे हल्की हल्की बूंदा बांदी होआ दी ही ते जेह्दे बिच्च बड़ा गै जादा मज़ा आया ते मेरे दोस्तें गी बी जेह्ड़े मेरे कन्ने गेदे हे मेरे बड़े अट्ठ दस दोस्त मेरे कन्ने गेदे हे सारे अस बॉईकां लेईयै गेदे हे अपनियां अपनियां जेह्दे बिच्च स्हानू बड़ा जादा मज़ा आया ते में कालेज़ दा शुक्रिया कीता ओह्दै बाद काफी क्योंकि स्हानू बहुत जादा मज़ा आया हा पैह्ली बारी जिन्दगी च स्हानू मतलव में बाईक चलाई ही इन्नी तेज़ ते मेरे भापा ओह्दे कोला पैह्ले आलाओ बी नी हे करदे उस दिन मेरे भापा ने बी आलाओ करी ओड़ेआ हा बॉईक तांई क्योंकि में काफी जादा उनेंगी परेशान कीता दा हा कि मिगी जान देओ मिगी जान देओ ते उनै मिगी पैह्ली बारी गै जिन्दगी दे बिच्च उने मिगी जान दित्ता हालांकि ओह् मिगी में ओह्दे कोला पैह्लें इन्नी दूर कदैं नी लेईयै गेआ हा बॉईक क्योंकि में इयां कोल कोल गै फिरदा रौंह्दा हा कदें इध्दर ते कदैं उध्दर बट अदूं में पैह्ली बारी में दूर गेआ बॉईक लेईयै ओह्बी कल्ले ते मिगी बड़ा मज़ा आया हा ओह्दे बिच्च ते बस